असांजे दक्षिण दिल्ली ज़िले में कंहिं बि स्थानीय परिवहन जी कोई समस्या कोन्हे कोई बि तव्हांखे किते अचणु वञणु परेशानी कोन्हे चाहे उहा बस हुजे टाइम त तव्हांखे मिली वेंदी सुठे नमूने ॾह ॾह मिंट में कंहिं रूट ते पंज पंज मिंट में बस आहे तव्हांखे कोई असुविधा न थींदी बस स्टॉप ताईं बि तव्हांखे रिक्शा मिली वेंदी जेकी हर समय मौजूद हूंदी आहे कंहिं बि वक़्त तव्हांखे वञिणो हुजे तव्हां बस स्टैंड ताईं वि रिक्शा करे वञी सघो था आटो रिक्शा हुजे उहा बि तव्हांखे सहुलियत सां मिली वेंदी आहे भली चाहे राति जो तव्हांखे देरि सां किते वञिणो हुजे टाइम टू टाइम हर समय मौजूद रहंदी आहे असांजे ऐं एरिया में निज़ामूदिन रेलवे स्टेशन वेझो आहे हुते तव्हां कंहिं बि हेठि समय ते वञो तव्हांखे गाॾी में वण्णोयि हुजे त उहा बि तव्हांखे सुविधा अनुसार मिली वेंदी कोई तव्हांखे मुश्किल न थींदी वधीक तव्हांजो टाइम ख़राब न थींदो मैट्रो बि असांजे ऐं एरिया जे साम्हूं ई आहे मेट्रो स्टेशन हुते वञण लाइ बि तव्हांखे बैट्री रिक्शा हुजे या साइकिल रिक्शा हुजे तव्हांखे असानी सां बिना समय बर्बाद कए तव्हांखे मिली वेंदी इन करे इहो असांजो दक्षिण ज़िले जो ज़िलो जेको आहे ॾाढो सुविधाजनक आ हिते तांखे रहण में कोई बि असुविधा महसूस न थींदी हर समय टाइम टू टाइम कॾहिं बि तव्हांखे वञिणो हुजे अचणो हुजे तव्हांखे कोई बि बैर न महसूस थींदो ऐं कोई तांखे घबराइण जी ज़रूरत महसूस थींदी हर वक़्तु हर समय तव्हांजे लाइ मौजूद आहे